हेलो एल आई सी करवाना है

कितना तक करवाना है कितना तक के करवाना है हाँ तो पाँच पाँच सौ महीना कीजिएगा तो तीन महीना में पन्द्रह सौ लगेगा और ज़्यादा हज़ार रुपया करवाइएगा तो तीन महीना में तीन हज़ार रुपया लगेगा छमाही करवाइएगा छह महीना में लगेगा जमा करना पाँच साल कीजिएगा हाँ पाँच साल जमा कीजिएगा आपके परिवार में आज पाँच साल जमा करने पर आपको वही अब अगले मिलेगा और ज़्यादा करवाइएगा दस साल का दस साल का भी करवाइएगा तो उसमें

दस साल का भी है पन्द्रह साल का भी है बीस साल का भी है जितना धीरे जमा कीजिएगा तो जितना लम्बा डेट मिनिमम कीजिएगा उतना मिलेगा बोनस वाला भी है और बोनस वाला कीजिएगा तो बोनस भी मिलेगा बीच बीच में हर महीने ऐसे ही जमा कीजिएगा तो ऐसे ही निकलेगा जितना जमा करना हो सम्भव होगा अपना उतना कर सकते हैं बच्चे के नाम से भी होता है बोनस भी है पाँच पाँच साल जमा करने पर बीच बीच में बोनस है बोनस भी है डायरेक्ट भी हैं डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं जमा कर सकते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर बोनस वाला चाहते हैं तो बोनस वाला भी कर सकते हैं पाँच साल में बोनस मिलेगा हज़ार रुपया महीना कीजिए करवाइएगा तो बोलिएगा कर देंगे बच्चों के नाम से करवाइएगा तो बच्चों के नाम से हो जाएगा अगर आप अपने नाम से करवाइएगा तो वह भी है जो है हम लगा देंगे जो करवाइएगा सब अच्छा होगा बोनस वाला भी करवाइएगा वह भी अच्छा होगा डायरेक्ट वाला करवाइएगा वह भी अच्छा होगा बच्चा के नाम से करवाइएगा वह अच्छा होगा अरे आपके नाम से करवाइएगा किसी भी नाम से करवाइएगा जिसके नाम से उससे होगा यह एल आई सी है जीवन के साथ भी है जीवन के बाद भी जीवन बीमा निगम